پہلے ہمارے گاؤں میں کھلے میں رفع حاجت عام بات تھی اور بہت کم پردوں کا انتظام ہوا کرتا تھا نہ بیت الخلا نہ بنتا تھا لوگ گاؤں کے اندر اکثر باہر کھیتوں میں کھلے میں اور روڈ کنارے رفع حاجت کیا کرتے تھے اس سے پردوشن گندگی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے اب کچھ سالوں سے گورمنٹ نے شوچالیہ کا جو انتظام کیا اس دن سے ابھی تک تقریباً گاؤں کے اندر اسی سے نبے پرسینٹ آدمیوں نے گھروں میں رفع حاجت کے لیے اپنا انتظام کر لیا تاکہ سوستھ بھارت ابھیان جب شروع ہوا تو مودی جی کا یہ آدیش تھا کہ سوستھ بھارت ابھیان میں اپنا کھلے میں شوچ کرنے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی تھیں گندگی وغیرہ اب گاؤں کے اندر بھی ہر انسان کو جاگروک ہونے لگا اور موبائل انٹرنیٹ کے ذریعہ سے جاگرکتا عام ہونے لگ گیا آدمیوں میں